हा असांखे नलके जो पाणी मिलंदो आहे पाणीअ सां ई सभु कम थींदा आहिनि घर जी सफ़ाई थींदी आहे ऐं ॿाहिरि कमम लटनि में बि कम ईंदो आहे ऐं भ रोटी पाणीअ में बि पाणी जरूरत लग लगंदो आहे हुन बिना असां न अट्टो ॻोहे सघंदा आहियूं न भाॼियूं धोई सघंदा आहियूं न फ़्रूट धोई सघंदा आहियूं न पालक धोई सघंदा आहियूं इन करे असांखे पाणीअ जी ॾाढी जरूरत आहे केॾी केॾीमहिल पाणी ॿिए टाइम ॾींदा आहिनि कॾहिं राति जो ॾींदा आहिनि कॾहिं ॾींहं जो ॾींदा आहिनि कॾहिं शाम जो ॾींदा आहिनि करे असांखे पाणी पाणी स असांखे पूरो टाइम सां खपे मगरि पाणी सही न ईंदो आहे कॾहिं मिठो ईंदो आहे कॾहिं खारो ईंदो आहे कॾहिं स कारो ईंदो आहे कॾहिं कीअं ईंदो आहे मगरि पाणी असांखे पूरो साफ़ खपे पाणीअ सां ई असांजो जीवन आहे पाणीअ सां ई असांजे घर जी सफ़ाई थींदियूं आहिनि लट्टा कपिड़ा धोईंदा आहियूं बासण धोईंदा आहियूं ऐ फ़र्श ॿुहारी बि थींदा आहिनि पाणीअ सां ही असांजो सनानु पाणी थींदो आहे मगरि पाणी न मिलंदो आहे त ॾाढा असां परेशानु थी वेंदा आहियूं कॾहिं कॾहिं त ॿाहिरां भरिणो पवंदो आहे पाणी न ईंदो आहे त ॿाहिरां भरे ईंदा आहियूं ऐं पाणीअ सां असांखे ॾाढी परेशानी थींदी आहे कॾहिं ॿार बि उन पाणीअ सां सनानु पाणी कंदा आहिनि ऐं खेॾंदा बि आहिनि ॿारनि भए सनानु पाणीअ सां ई असांजो जीवन आहे पाणी न हूंदो न ईंदो आहे त असां ॾाढो परेशानु थी वेंदा आहियूं ऐं कॾहिं कॾहिं पाणी किनो बि ईंदो आहे ऐं उनसां असां सफ़ाई बि कंदा आहियूं ॾिण वार ईंदा आहिनि पाणी ॾाढो लगंदो आहे ऐं ऐं पीअण में बि ॾाढी दिक़तु वेंदी आहे पाणीअ सां ई असांजो पूरो कम थींदो आहे न ईंदो पाणी त असां हिक ॾींहुं न रही सघंदा आहियूं पाणीअ बिना पाणी जरूरत आहे पाणी असांजे लाइ सभु कुझु आहे पाणीअ सां पाणीअ सां ई असांजा ॿार ॾाढो ख़ुशि थींदा आहिनि ऐं पाणीअ सां असांजो पाणी अस किनो पाणी न पीस न पीअंदा आहिनि ऐं ॾाढो सुठो पाणी हु हुजे त असां पीअंदा आहियूं पाणीअ सां ई असांजो सॼे घर जा कम थींदा आहिनि ऐं ॿार ॿारनि खे भी पाणी असां सुठो पीआरींदासीं सी